जैसे में हम सब्ज़ियाँ लगाते हैं तो सब्ज़ियाँ लगाते समय हम लोग उसमें बीज पहले डालते हैं उसके बाद बीज डालने के बाद में उसको जब वो हो जाता है उगाते हैं तो फिर दूसरे जगह ले आते हैं उसको ले जाके उसको जब फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है उसके बाद उस प्राकृतिक देन अगर सब समय पर नहीं आप करेंगे तो ख़राब भी हो सकता है तो उसी तरह उसको हम लोग दो जगह लगाके लगाने के बाद में फिर उसके बाद बढ़ता है तो उसको हम लोग बढ़ता है तो सब मट्टी वट्टी चढ़ाता है मतलब बहुत काम उसमें किया जाता है उसके बाद हम लोग जब सब्ज़ी बड़ा होता है तो उसको मार्केट में लाके बेचते हैं और जो है जैसे कि आलू हुआ टमाटर हुआ बैगन हुआ गाजर हुआ सबका अलग लाग विधि होता है लगाने का आलू जैसे काटके लगाया जाता है उसको बनाया जाता है और टमाटर है जो नहीं लगाया जाता है खाद डालना पड़ता है ऐसे ऐसे करके सबका अलग अलग नियम है उसको मार्केट में ले आके बेचते हैं जैसे अपने बनारस में भी लाके बेचते हैं और अपने मार्केट में छोटा मार्केट वहाँ पे ले आके बचते हैं जो है और हमारे यहाँ हर सब्ज़ी होता है हर खेती बाड़ी जैसे कि पूरी गेहूँ चावल सब्ज़ी में और हर सामान अब हम लोग पैदा करते हैं और इसको उचित उचित जगह पर ले जाके बेचते हैं जैसे में कि शलगम हो गया और पालक हो गया भंटा हो गया और ए सब जो है हम लोग ज़्यादा ज़्यादा अपने अगल बगल में मार्केटों में बेच देते हैं और जैसे के धनिया हो गई ए जो है कि बोके फिर इसको लगाया जाता है और ए जो है कि अलग अलग हर सब्ज़ियाँ अलग अलग जो है मात्रा में लगाया जाता है और अलग अलग ढंग से उसको पैदा किया जाता है जैसे टमाटर को चढ़ाके ही पैदा करते हैं हम लोग उसको कि सा मतलब कि नुकसान ना हो टमाटर ज़मीन में पैदा होता है तो ओ सड़ जाता था मिट्टी लगने के बाद अब जो हम लोग ऊपर च डंडा पर लग्गी पे चढ़ा लेते हैं ऊपर ऐसे पैदा करते हैं और गोभी ऊभी है जैसे कि मौसम ख़राब हो गया तो गोभी ख़राब हो जाता है वैसे अभी पाला पड़ रहा है इस पाले में सब्ज़ी पूरा नुकसान हो गया उसमें दवाई उई पड़ा ए ही सब प्राब्लम सब्ज़ियाँ में होता है और अब देखिए धूप हो रहा है धूप होने के बाद सब सब्ज़ियाँ एकदम आराम से पैदा होगा नहीं पाला पड़के सब फूल झाड़ दे रहा था उसका शक्ति ख़त्म हो जा रही थी